नमस्ते सब्जी हम टमाटर धरते हमारे यहाँ टमाटर धरते बोए हैं आप ले ख़रीदोगी हाँ आइए फिर हमने टमाटर बोया है हाँ घाटा है हमारे पास ढेर के आप ख़रीद ले जाइए टमाटर है घाटा है गोभी है हाँ और करेला भी है है चालीस रुपये में कितने रुपये में आप ख़रीदेंगी ठीक है और क्या लोगी चलो ठीक है हमारे पास भिंडी घर भिंडी भी है हाँ भिन्डी है करेला है लौकी है आप क्या लोगी हाँ तो यह चालीस रुपये में भिन्डी भी आपको लग जाएगी और क्या लेना है मूली है गाजर है शलजम है कुछ सब्ज़ी है जो लेना है ले लो चलो ठीक है कुछ कम कर देंगे आओ आप ले लो बीस में लगा दूँगी आप आप कितने रुपये में लोगी कितना पैसा में आप लोगी

चलो ठीक है हम बाज़ार जाकर बेच सकते हैं आप कितने में लोगी हाँ यह है कि आप हमारे पास ले लो नहीं तो हमको बाज़ार लेकर जाना पड़ेगा हाँ आई आई आकर ले जाओ सब्ज़ी कुछ कम कुछ कम कर देंगे कुछ पैसा कुछ कुछ कुछ कम कर देंगे आंटी आओ हाँ कुछ भी कम कर देंगे पैसा आप क्या क्या लोगी गाजर भी है ना गाजर है शलजम है मूली है और बहुत सब्ज़ी है हाँ कुछ कम कर देंगे आप ले जाओ एक अच्छा तुमको हम इकट्ठा देकर आप ले जाओ हाँ मेरइ सब्ज़ी यही पर है आप ले लीजिए

ठीक है अच्छा नमस्ते